आंनि हबि महरा जाबाय मैगं थायगं मावनायाव आं जोबोद मोजां मोनो मानो होनोबा जों मैगं थाइगं गाव गावनो गायनानै जायोब्ला बेनिफ्राय जों बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो जों गुबुननिफ्राय बायनानै जानांगौब्ला मुलि तुलि होनाय मोनो बेनिखायनो जों निजेनो गावनो मावनानै गावनो जुदि फसलखौ बरननो हायोबा बेहाय जोंनि देहाया बिराद मुलाम्फा दं आरो जोङो थाइजौ गय खान्थाल बायदिसिनाखौबो गायनानै लानांगौ मानो होनोबा जों बेनिफ्राय फिथाइ मोनो आरो जों बेफोरखौ फाननानैबो रांखान्थियारि मुलाम्फा जायो बेनिखायनो जोङो कुनु मावनाय बस्तुखौ बानाङा जेसेबां हायो इसेबां न'आव थानानै आबाद खेति मावनांगौ बेवहाय गाव गावनिनो मोजां